क़ानूनी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वैसे तो दिक्कत आती है क्योंकि क़ानूनी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम जब अधार कार्ड पैन कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इनमें तो हमें कम दिक्कत आती है क्योंकि इनमें हमारे फ़िंगर प्रिंट्स फोटोज और यह सब ही लगाया जाता है पर जब हम पासपोर्ट बनाने के लिए क़ानूनी तरीके से उपयोग करते हैं तो हमें उसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि पासपोर्ट बनाने के लिए हमें एक तो लम्बा प्रोसीजर लगता है और हमारा पैसा भी ज़्यादा लगता है पासपोर्ट लगवाने के बाद में हमें जब वीज़ा लगवाना पड़ता है तो हमें हमारा समय बहुत व्यर्थ होता है इसीलिए क़ानूनी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने सही बात है क्योंकि वो क़ानूनी तरीका है